नमस्ते हमको खाना आर्डर करना है हाँ कौन कौनसा सा खाना आपके यहाँ मिलता है अच्छा जैसे बर्गर हुआ पिज़्ज़ा हुआ चाऊमिन अच्छा पूड़ी सब्जी कई प्रकार की अच्छा तो कल कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है उसके बाद बंद हो जाएगा अरे दिन में आएँगे करीब बारह दो बजे तक

अरे हाँ तो कितने कितने रेंज में आता है अच्छा तो डिस्काउंट वगैरह नहीं होता आपके यहाँ आपके यहाँ डिस्काउंट नहीं होगा फिर ठीक जैसे कि सारा खाना हमें आर्डर करना है इसलिए हमें पार्टी देना है अपने घर पर हाँ तो कई मतलब कई प्रकार के हमको खाना चाहिए अच्छा तो ठीक है हम सभी को वहीं पर लेते आएँगे आपके यहाँ रेट मतलब कुछ डिस्काउंट करेंगे चलिए ठीक है तो हम आएँगे बारह बजे तक बारह बजे तक आठ दस लोग रहेंगे अच्छा लगभग कितना टाइम लगेगा